जय झूलेलाल मूंखे गाना ॿुधण पसंद आहे मां यूट्यूब ते ॿुधंदी आहियां गाना टी वी में हलाईंदी आहियां मूंखे पंजाबी गाना सुठा लॻंदा आहिनि और मां भॼन बि ॿुधंदी आहियां सभु टाइप जा गाना ॿुधंदी आहियां लेकिनि मूंखे पंजाबी वधीक पसंदि आहिनि और मां कमु कंदे कंदे गाना ॿुधी रहंदी आहियां सुबुह जे टाइम भॼन ॿुधंदी आहियां पूॼा जे टाइम भॼन हलाए रखंदी आहियां मां कमु और खाधो ठाहींदे ठाहींदे बि गाना ॿुधंदी रहंदी आहियां सुबुह जो गायत्री मंत्र हलाए रखंदी आहियां मूंखे गाना ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि पूरे ॾींहं मां गाना हलाईंदी रहंदी आहियां कोई न कोई गाईंदी बि आहियां मां गाना और ॿुधंदी बि आहियां मूंखे गाना गाइण बि सुठो लॻंदो आहे और साणि साणि मां गाना गाईंदी बि आहियां और ॿुधंदी बि आहियां और हिन सां एंटरटेंटमेंट बि थींदो रहंदो आहे और कमु बि थींदो रहंदो आहे त सुठो लॻंदो आहे कमु करण में बि गाना ॿुध ॿुधंदे ॿुधंदे जय झूलेलाल